हाँ दुनिया भर की एजेंसियों ने भारत को सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था माना है जिसके विकास दर व्यक्ति वर्ष दो हज़ार तेईस में छ पॉइंट पाँच से बढ़कर सात प्रतिशत हो रहेगी सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्स दो हज़ार तेईस के दौरान भारत के आर्थिक विकास का मुख्य आधार निजी खपत और पूंजी निर्माण रहा है जिनसे रोज़गार के सृजन की मदद की है भारत की अर्थव्यवस्था के कुछ उद्योग प्रमुख उद्योग जिनमें कपड़ा जहाज़ निर्माण अस्पताल सामिल है और संस्क्रति निर्णय में सूती कपड़ा सूत धागा रेशम जूट उत्पाद धातु आदि आदि हैं जो भारत के अर्थव्यवस्ता में भाग लेती हैं डिजीटल इंटर इंटरनेट की बैंकिंग सुविधा जैसे डिजिटलीयकरन ने भारत में वित्तीय क्षेत्र पर गहरा प्रभाव डाला है जिसमें लोगों के लेन देन और बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने के तरीके में बदलाव आया भारत सरकार का डिजिटली अर्थव्यवस्था की ओर ज़ोर देने के साथ यू पी आई जैसी डिजिटल भुगतान प्रणालियों को अपनाने में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है